हमरा इसकुलमे हिन्दीके पढ़ाइ होइ छै इङ्गलिशके पढ़ाइ होइ छै गणितके पढ़ाइ होइ छै सामाजिक विज्ञानके पढ़ाइ होइ छै रसायनके पढ़ाइ होइ छै जीव विज्ञानके पढ़ाइ होइ छै भूगोलके पढ़ाइ होइ छै हमरा सबसँ नीक लागैए हिन्दी पढ़ैमे ओकर बाद हमरा सब ओकर बाद लागैए गणित बनबैमे ओकर बाद गणितमे हमरा आबैए जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम महत्तम भिन्नके जोड़ भिन्नके गुणा भिन्नके भागा आओर जतेक भी किताबमे रहै छै से सब हम सर बतबैए तऽ हम बनबै छी हमरा साइन्समे हमरा साइन्समे पढ़ैलए आबैए बैसै तऽ मास्टर बता दैए नहि होइ तऽ क्वेस्चन अपनासँ टास्क दैए तऽ अपन घरमे बैसिकऽ हम बनबै छी भूगोलमे भूगोलोमे सएह छै भूगोलमे ई छै जे बिहारके पता चलै छै जतऽ भी चीज होइ छै ने से सब बिहारमे हमरा किताबेमे मिलैए सबकिछु हम बिहारके पता देखै छी इतिहासमे इतिहासमे लड़ाइ भेल छै युद्धमे युद्धमे लड़ाइ भेल छै आओर ओकर बाद जे छै सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान विज्ञान जे पढ़िलए छै ओ डॉक्टर आओर बनि जाइ छै डॉक्टर विज्ञान ककरा लिए छै विज्ञान छै डॉक्टर लिए विज्ञान छै जे झारिकऽ विज्ञान पढ़ि लै छै नीकसँ पढ़ि लै छै दिमागमे कॉन्ट्रैक्ट करि लै छै हमरा पढ़ैमे बहुत नीक लागैए बहुत रुचि लागैए हमहूँ चाहै छी किछु बनैलए चाहै छी हमहूँ